हैलो तव्हां उबर कंपनी मां था ॻाल्हायो न त मूंखे न हिकिड़ो फ्लाइट ते वञण लाइ कैब जी ज़रूरत आहे ऐं सुभाणे मूंखे वञिणो आहे त छा तां मोकिले सघंदा मूंखे राति जो देएइ में वञिणो आहे ॿी बजे करीब मुंहिंजी फ्लाइट आहे त मूंखे ॿारहं साडी ॿारहं बजे करीब जो कैब खपे त हिते लाल साईं मंदिर आहे लाजपत नगर में हुते मां ॿाहिरा मूंखे पिकअप करे सघंदा कैब मिले सघे थी अहिड़ी